जोंनि बर'फ्रा फालिनाय गुबैयै फोर्बोफ्रा जादों बैसागो मागो आरो कार्थिक गासा बैसागो होन्नानै बुङोब्लाथाय जों बर' हारिया बेखौ आमायथख्ल' होन्नानै फालियो बैसागोआव बोथोरफोरा सोलायनायजों लोगोसे बिफांनि बिलाइफ्राबो गोजामफोरा सिरिलांनानै गोदान बिलाइफोरा खिलिनो हमो बे समावनो जोंनि बर' सुबुंफोराबो बैसागु बोथोराव गोदान बोसोरजों गाजा गोमजायै रंजा बाजा खालामो सैथ्र दाननि जोबथा सानखौ बर'फोरा संक्रान्थि हिसाबै फालियो सैथ्र दाननि जोबथा सानखौ मोसौनि मुङै बर'फ्रा फालिनाय जायो सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि बर'फ्रा मोसौखौ जोङो मायनाव हिसाबै फालियो बेनिनो मुङै जोङो मोसौनि मुङै सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि मोसौखौ फुजा खालामो फुङावनो दैमा दासा एबा फुख्रियाव जोङो थुखैनो लाङो दिग्लिथि हालदै लाव फान्थाव बेफोर बायदिनि माला सुनानै लायो बेनिफ्राइ दैमायाव थुखैनो लाङो बेनिफ्राइ बैसागो दाननि से खालारखौ जोङो मानसि बैसागो महरै फालियो बैसागु दाननि से खालार खालि बबेबा बबेबा जायगायाव खुंखा गोखै जानाय जायो बबेबा बबेबा जायगायाव बैसागुनि स्नि सानावसो जानाय जायो बे बायदिनो बैसागो सानखौ जों गाजा गोमजायै फालियो बैसागो दाननि से खालार खालि न' लिरस्रांनानै आरो बिदिनो बाथौ सालियाव आलारि बाथि फोजोङो आरो न'खरनि थैना थांनाय मानसिफोरनि मुङै न'खरनि सिथलानि खोला बाहागोआव बावो थैना थांनाय मानसिफोरनि मुङै बिदिनो नो बेदर बिदिनो थांना थानाय समाव मानसिया जि जानानै मोजां मोनोमोन बेफोरखौ बावनाय जायो बेनि उनाव नै सानखालिनि बैसागुनि नैथि सानखालिनिफ्राय गाजा गोमजायै खाम सिफुं बेबायदिनो लानानै गामि गामि मोसानो थाङो न'खर न'खर बे बायदिनो बैसागुखौ रंजा बाजायै बर'फोरा फालियो